हां मड़ो अज्जकल बड़ा फर्क पेदा फोना दा कि डान्स करदे बच्चे बड़े बड़ा कुछ सिखदे कि जियां कि अस टी वी उप्पर दिखदे हे कि टी वी उप्पर इन्ना बच्चे सिक्खी नेही पांदे अज्जकल फोन उप्पर हर बच्चे छोटे छोटे बच्चे बी निक्के बड्डे सारे शैल डान्स करी लैंदे बच्चे सिक्खी सिक्खियै कुदै ते कुदै पुज्जी गे फ्ही ओह् जिसलै प्रोग्राम बिच्च बी रखोंदे फ्ही फ्ही उत्थां जाइयै कुदै मीडिया उप्पर बी चाढ़दे होर उत्थां बी कुतै ते कुतै पुज्जी जंदे फ्ही बच्चे बड़ा कुछ सिखदे इयां गै मेरे भ्राऽ दी कुड़ी ऐ उन्नै बी उनें बी इयां ही दिक्खी दिक्खियै फोन उप्परा दिक्खी दिक्खियै ते डान्स बड़ा अच्छा करदी हून ओह हून फ्ही इत्थै नवरातें च पार्टीसपेशन च बी ओह् कुड़ी रखोई हून उत्थै बी शैल अच्छा डान्स कीता शैल प्रोग्राम कीता इ'यां गै ही बड़े ज्यादा शैल लोकें दिक्खी दिक्खी इयां मश्हूर होई गेई कि दिक्खो कुड़ी कुत्थे दी कुड़ी ते कुत्थै पुज्जी गेई कि फोन उप्परा सिक्खी सिक्खी बच्चे बड़ी दूर पुज्जी गे